हमारे यहाँ बहुत सारे पर्यटक स्थान हैं जैसे कि रेणुकूट में कृष्ण मंदिर बिरला मंदिर और ज्वालामुखी में शक्ति नगर में ज्वालामुखी मंदिर और रावउसगंज में विजयगढ़ किला और विजयगढ़ किला और वाटर पार्क ये बहुत सारे हैं तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि ये यहाँ पर साफ़ सफ़ाई रखें और यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाया जाए और यह इसे मरम्मत कराया जाए ये सब हमारे ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिसे मैं चाहूँगा कि सब अच्छे से रहे और यहाँ पर लोगों को सिक्योरिटी दिया जाए और लोग अच्छे से घूमें फिरें यहाँ पर पर्यटकों पर्य पर्यटकों के लिए यहाँ पे टूरिज़म के लिए वो रखा जाए जो सब को घुमा सके और यहाँ पर खाने पीने के लिए व्यवस्था करें और खाने पीने की व्यवस्था करें यहाँ पर दुकान खुलवाया जाए जैसे कि हो गया हमारे यहाँ ओबरा में हो गया अबाड़ी अबाड़ी जिसे मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है और ये यहाँ पर बहुत सारी मतलब अच्छे हैं लेकिन साफ़ सफ़ाई नहीं रहता है तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा साफ़ सफ़ाई रखें यहाँ पर और फिर सिक्योरिटी रखें और यहाँ पर फिर यहाँ पर दुकान वूकान खुलवाया जाए जिस से सभी को कुछ दिक्कत ना हो और पिकनिक इस्पॉट की तरह अच्छे से रखें और ये सब हमारे ऐतिहासिक चीज़ें हैं इस लिए इसकी सुरक्षा करें धन्यवाद